हॅलो पद्मावती रेस्टोरंट हांव दर्शना सावंत उलयतां सावय वेरेंच्यान तुमच्या रेस्टोरंटांतल्यान हांवें स्विगींतल्यान बटर चिकन आनी चिकन फ्रायड रायस ऑर्डर केल्लो म्हटल्यार तो डिलीवरी बॉय आज्जून हांगा पावूं ना खूब टायम जालो म्हणून आतां हांवें तेका पांच धा तरी कॉल केले म्हणल्यार एक फोन तो म्हाजो रिसीव करिना कितके वीस मिनटां आमी तेका रावली लेट जावन सुद्दां आतां तेका फोन केलो म्हटल्यार तो फोन घेयना सो हांवे आतां तुमकां कॉल केला की तो आजून येवना म्हणून सांगपा जर तुमी तेज्या कडेन कॉन्टेक्ट करपाक शकता जाल्यार आमकां प्लीज कळयात की तो खंय आसा तो सांग सांगूंक शकता की दोन मिनटां पांच मिनटां लेट म्हणल्यार हो आतां वीस मिनटां जावन चड जालीं आजुनी तो येवना आमी हांगा पार्टी खातीर ऑर्डर केल्ली की आमचे सगले लोक हांगा रावतात सो प्लीज मात्शें तेज्या तेज्या कडेन एक्शन घेवन घेवपाक जाय तुमी